पुराने गानों में और आज के गानों में बहुत रात दिन का फ़र्क है पुराने गानों में हमें जो आज भी हम पचास से साठ साल होने के बावजूद भी हम उन गानों को वापस सुनना पसंद करते हैं और गाते भी है आज के गानों को हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं तो पुराने गानों में उसका कोई भी किसी के साथ भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनकी जो गायन शैली थी वो बहुत ही बेहतरीन होती थी पुराने गायकों की जो गायक होते थे मोहम्मद रफ़ी किशोर कुमार और मुकेश जी मेरे फेवरेट सिंगर हैं और इनके गाने आज मैं इतने साल का हूँ तो आज भी नहीं भूला हूँ और मैं गुनगुनाता भी रहता हूँ नए गानों को मैं बहुत कम सुनता हूँ जितना मैं पुराने सुन के मुझे जितना आनंद आता है वो नए नए गानों में नहीं आता है और मेरा फेवरेट गीत है कि हमें तुम से प्यार कितना ये हम नहीं जानते मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना ये मेरा फेवरेट गाना है